आं हॅलो आं सांग सांग सांग हय हय हय हय हय हय हय मागीर हय हय हय तें हय हय हय शुअर शुअर तूं आमचे हाचेर कोळमेर आयलो सुद्दां जाल्यार तुका हांव दाखोवंक शकतलों तें कळ्ळें भट्टेर हय भट्टेर भट्टेर तुमकां हांव दाखोवंक शकतां हय नो प्रोबलम सांगता सांगता सांगता हय कितें करता जाणां पयलीं अं काजू एकठांय करतात पडलेले आसतात बी ते दीसभर फिरून एकठांय करतात रायट ते हाडटात आनी हय हय तें हातूंत घालतात झाडा वयले काडिनात शक्यतो पडलेलेच काडटात चडशे हय हय ना ना ना का कारण शक्यतो कितें आहा पिकलेले आसतात पळय तें बरें तें वयर आसतात तें ये बी आसतात तरणे आसतात दीख आसता ताका कळ्ळें हय हें हाडलें सगळें एकठांय केलें न्ही दिसभराचे हें केलें की मागीर बिंयो काडप बिंयो काडून सॅपरेट हें करता आनी तीं बाकिचीं हें उरलेलीं आसतात पळय तीं एके कडेन दवरतात आं वेगळें दवरप हय हय हय वेगळें करप तें हातूंत कोळंबेंत दवरप तें हां कोळंबेंत दवरलें की ना हें करून मागीर मागीर कितें करप ती हें आसता पळय सद्या आमचे कडेन ती मशिनरी बी ना नाजाल्यार तुका दोन दोन हें आसात यू कॅन डू इट मशिनरी मशिनानूय करूं येता आनी आमी सद्या आतां पांयांनूच ये करतात म्हणजें कितें करतात हय हय पारंपारीकूच आसा कित्याक करतात जाणां मागीर आमी कोळंबेर तूं येयत जाल्यार तुका हांव प्रॅकटली दाखोवंक शकतलों तें कितें आसतात ते तीं फळां आसात पळय काजूचीं तीं सगळीं पयलीं हें करतात पांयांक गमभूट घालतात गमभूट सो डॅट ताका पांयांचें बी ये लागूंक उपकारना म्हूणन आं आनी वेवस्थीत हय हय वेवस्थीत ती मस्तितात पांयांनी कळ्ळें आनी मळटा मळटा हय मळटात आनी एज अ रिजल्ट कितें आसता ती अशी हें आसता पळय सगळो ज्यूस वचपाक ताका हें दवरिल्लें आसता वाट दवरलेलीं आसता खडपाच्या हातून ती आनी आनी हय सकयल तें हें घेवपाक एक हें आसता कळ्ळें न्ही हय आयदन आसता ती धार गळटा पळय तें सगळें ओके सो हें करतात कितें म्हणटात ताका ना ना ना एक्जॅक्टली तेंच तुका सांगूंक सोदतालों हांव कितें करतात सुरवात पासून हें केलें नी तुवें हें केलें न्ही मळ्ळें न्ही सुरवात बी जें येता पळय नी ते अं डेट इज द रॉ मेटेरियल फॉर फुडलें मागीर आमकां म्हणजे ताजें एक डिस्टिलेशन जालें की उर्राक म्हणटा पळय कळ्ळें तें हय हय उर्राक जालें एक डिस्टिलेशन मागीर आनीक दोन डिस्टिलेशन काडटकच कॅज्यू वायन जाता कळ्ळें आनी ये कितें जाता दिका बरोबर तो सगळो फास्ट हें येता हय आनी मागीर जो ताचे नंतर सगळें वचना फुडें ड्रॉप ड्रॉप बी पळय बी ये येता पळय न्ही डॅट इज निरो सारको सारको प्यूर सारकें म्हणजें ट्रांसपरंट सारको उदकाच्या उदका सारको हय डॅट इज सारको निरो तुका सारको कळ्ळें

तूं सांग न्ही एनी टायम हय एनी टायम सांग तूं शक्यतो असो सातांक सातांक बी तसो आयल्यार बरो कारण कितें जाता बाय डॅट टायम सगळें दीस भर तें कलॅक्ट करता आनी हें करता सांजचें हय सांजचें म्हणजें फॉर सिम्पल रिजन दीस भर तें कलॅक्ट करपाचें आसता न्ही काजींनी वचून बी हय तें सगळें करून हाडटा म्हणसर तें कितें तें ये करून हय बियो काडल्यो हें केलें की कितें हय निरो हें जाता तुका तो केलो की दोन दीस उरता हय फ्रिजांत बी दवरलो जाल्यार उरता हय हय उर्राक उरता म्हयनो भर आनी कॅश्यू तर तूं जाणां कॅश्यू वायन नो प्रोबलम न्ही जितली पोरणी तितली बोरी ती बियो हय हय शक्यतो कितें करतात बियो बी तेका भागायतार बी ते घेतात पळय न्ही ती होलसेल रेटींत तांकां ती हय दिवप त्यो हय तांकां दितात कळ्ळें हय आतां केन्नाय मागीर समज तूं आयलो असो ये टायम मेळ्ळो थोड्यो भाजू येतात आमी खावपाक तुका निऱ्या बरोबर बी कळ्ळें घेवून यो घेवून यो नो वरी आं हय हय हय नो प्रोबलम नो प्रोबलम आं फकत अशें या बरें आं बरें बरें जालें न्ही बरें आ थँक्यू थँक्यू या